म्हजो इंडियन फेवरेट एक्टर आसा तो इमरान हाश्मी आनी ताची मुवीन मर्डर टू आनी ताची मुवीची ते मर्डर टू मुवीचे सोंग आसले तें फिर मोहबत आनी ती दुसरी मुवी ताची जन्नत म्हजी फेवरेट मुवी आनी ताचें सोंग जरासा तिसरी म्हजी फेवरेट मुवी आसा ती तूं मिले आनी ती म्हजे फेवरेट सोंग आसा तें तूं ही हकिकत आनी तू ही इबादत ही म्हाका सोंग्स लायक आनी म्हजी फेवरेट तीं सिंगर आसा तो के के सिंगर तेंच इमरान आश्मीगे मुवी हातूंत तो की कांतार म्हणटा सगलीं इमोशनल कांतार सोंग्स बरी आसतात तागेली रोमेंटीक एंड इमोशनल सोंग्स